اتر پردیش کی تاریخ میں کچھ اہم واقعات یا ادوار جنہوں نے ریاست کی ثقافت اور صناعت کو شکل دی ہے وارانسی کا قدیم شہر وارانسی کو ہندو دھرم کا مرکز مانا جاتا ہے جس نے ریاست کے ثقافت کو بہت بڑی شہرت دی ہے مغل عہد میں ایسے شہروں کی تعمیر ہوئی جیسے آگرہ جہاں تاج محل ہے جس نے ریاست کی تاریخ میں اہم حصہ چھوڑا انیس سو پچاس میں ریاست بنا اتر پردیش کی حالت انیس سو پچاس میں موجود شکل میں بنی جب اس کے مختلف ثقافتی و ورثائی عرص کا باعث ہے